जी आप जन्तल जूते वाले से बात कर रही हूँ तो न मुझे जूते चाहिए थे आप बताइए आपके पास अभी कौन कौन से अलग अलग उनके हैं तरीकों के जूते अच्छा तो मुझे न अभी मुझे एक ऐसी जूता चाहिए जो कि न मतलब नॉर्मल रोज़ाना में पहन सकूँ अच्छा और अगर मैं कुछ ऐसे कभी कभी पहनने के लिए शादी पार्टी के लिए लूँ तो और अच्छा में एक यह पूछना चाहती हूँ है न कि अगर मैं रोज़ पहनने वाले के लिए लूँ रोज़ पहनने के लिए तो उसमें मैं उसमें कौन से लूँ मैं आपके फ़ीते वाले लोग बिना फ़ीते के लूँ बारिश में पहनने के लिए ऐसे अलग अलग जी काम पर जाते हैं हम तो ऐसे ही अच्छा तो अगर मैं आपको कोई ऐसे डिज़ाइन दिखाऊँ तो आप वैसा मुझे देख कर मंगा सकते हैं जूते अच्छा तो फिर तो फिर एक काम कीजिए मेरे को न आप

मेरे को एक ऐसा शादी पार्टी के लिए एक ऐसा जूते चाहिए जिस पर न मतलब कलर अगर मैं स्पेसिफ़िक्ली आपको बताऊँ तो वह चाहिए तो मिल जाएगा हाँ लम्बाई तो हमारी अच्छी है हिल भी पहन लेते हैं

अच्छा तो एक काम कीजिए आप न मुझे एक गुलाबी रंग का जूता दिलवा दीजिए मैं आज शाम को आपकी दुकान पर आ जाऊँ अच्छा ठीक है तो मैं आज शाम को पाँच बजे आऊंगी आप के दुकान पर ठीक है धन्यवाद